हलो हा प्रियंका कीअं आहीं मजे में बसि मां बि मजे में अॼु कीअं यादि कयो अथई हा बसि यार हलनि पेई थियूं टाइम ई कान थो मिले अञा पाणि थोरी तयारी बाक़ी आहे न यार ॿिए सभु घर जे कमु में आहिनि सॻे भाउ जी शादी आहे त घर में ॾाढा कमु था थियनि अञा मूंखे सोन ठाराइण जो बाक़ी आहे ऐं कपिड़ा बि वठण जा बाक़ी आहिनि मूं मां पाणि चवां पेई की तोखे फ़ोन कंदीमांए की तुंहिंजी कोई सोनारे जी सुञातल दुकान अथई छा जंहिं मतलबु जे खां तो सोन बोन ठाहिरायो हुजई त तूं मूं सां गॾु पाणि हल त पंहिंजो कमु इहो थी वञे हा त मूंखे अने कंगण ठाराइणा आहिनि त हिते कंगणनि जी डिजाइन कीअं अथनि सुठी त भई सुठी लॻई हा कंगण ठाराइणा आहिनि अने हिक मुंढी ठाराइणी आहे हा हा हा हा ऐं चवां पेई अन चेन लोकेट इहो सभु अथसि हा त मूंखे ॾिस एतिरो सभु सोन खपे त तूं मूं सां गॾु हलजांइ पोइ मां पाणि चवां पेई त शादीअ में जेका कपिड़ा पाइणा आहिनि नी उहो चवां पेई भाड़े ते वठां के कोई अथई दुकान सुञातल जंहिं खां मां वठी सघां इअं सुठा कपिड़ा लाॾनि ते आहे नी मां वन पीस वीचारियो ऐं वेडीअ ते आहे नी मां साड़ी वीचारी आहे त सभु भेनरूं आहिनि शादीअ ते आहे नी साड़ी ज पाएण वारा आहियूं हिकु ई दुकान ते सभु मिली वेंदो के अलॻि अलॻि वञिणो पवंदो हा ऐं मां पाणि चवां पेई तो खां पुछंदीमांए की मां रिसेप्शन ते छा पायां तूं मूंखे कुझु सलाह ॾे हा त दुकान ते वेंदासीं त समुझ में अची वेंदो तूं मूंखे सलाह ॾिजा अने रिसेप्शन जो बि बाक़ी आहे वठण जो लाॾनि जो बि बाक़ी आहे बाक़ी शादीअ जो त छा आहे नी भेनरुनि आहे नी साड़ीअ जो वीचारियो आहे त उहो त मेड़ थी वेंदो न न उहो उन्हनि सभनिनि जी थी वेई आहे ख़ाली मुंहिंजी ज बाक़ी आहे मां मुंहिंजी ज बाक़ी रखी हुई ऐं न चईं पंजे हक़ारे ताईं त हिकु मिली वेंदो ने न वॻो हा त मां तोखे फ़ोन कंदीमांए हिकु ॾींहुं अॻु नकी करे लाईंदासीं त ठीकु आहे प्रियंका हा हा ठीकु आहे